जैसे कि आज का युग इंटरनेट और स्मार्टफोन का जमाना है उसी के साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐप्स से बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रहे हैं जैसे कि इसके पहले हम देखते थे टिकटोक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम स्नैपचैट लिंक्डइन वगैरह बहुत सारे ऐप है जो यूज़ हो रहे है परंतु इनके फायदे यही है कि हम सोशल मीडिया एप्स के माध्यम से दूर बैठे किसी परिचित या अन्य व्यक्तियों से जानकारी मंगा सकते हैं हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं हम उनसे बात कर सकते हैं और हमें किसी चीज़ की जानकारी जो बहुत समय पूर्व बहुत कम समय में मिलती बहुत ज़्यादा टाइम लगता था वही बात हमें कुछ क्षणों में पता चल जाती है जैसे कि अभी हमारे चंद्रयान तीन के लांचिंग हुई सक्सेसफुल लांचिंग की जो सूचना है वो हमें मिल गई जल्दी ही हमारे सिर्फ और सिर्फ इन सोशल मीडिया एप्स के माध्यम से ये इनके नुकसान की बात करें तो यह हमारे आंखों पर ह्यूमन बॉडी पर तथा हमारे पर्यावरण पर भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं